ई बुक जे अइ एग्जाम सेन्ट्रल बुक ओतेक पढ़ैमे नीक तऽ नहि लागल लेकिन हम लऽ लेलहुँ तऽ ई बुक जे छै बजारमे हमरा बहुत मेहनतिसँ मिलल आओर जे छै हमर बगलके नजदीकके बजारमे ई बुक एवलेवल नहि अइ बहुत दूरसँ लेलहुँ तैओ हमरा पढ़ैमे ई बुक अच्छा नहि लागल आओर ई बुक बहुत हमरा महगो पड़ि गेल आओर एकरा लाबैमे जे छै दूरके बजार जाइ पड़ल ताहि दुआरे जे छै हमरा बहुत भाड़ो लगि गेल आओर ई बुक लाबैलए हमरा सहरसा जाइ पड़ल तऽ सहरसा जाइमे जे छै भाड़ा लागि गेल ज्यादा ताहि दुआरे ई बुक जे छै ओतेक अच्छा तऽ नहि मानल जाइ आओर ई बुकके हमरा अथी पृष्ठो जे अइ ओतेक वाइट नहि छै अच्छा नहि लागल ई बुक ई बुक महगा अइ आओर एहिसँ जे छै परीक्षामे क्वेश्चनो नहि लड़ल ताहि दुआरे जे छै ई बुक अच्छा नहि मानल जाए ई बुक जे छै बढ़िआँ साबित नहि भेल हमरा लेल आओर सस्ता तऽ बहुत महगा पड़ि गेल ई बुक हमरा